میرا پسندیدہ میگزین انقلاب ہے جو کہ مہاراشٹر میں ایک اہم اور مختلف مقصد رکھتا ہے اس میگزین کا خاص اندازِ بیاں اور مقالات مہاراشٹر کے لوگوں کے لیے ایک یونیک مقام بناتا ہے اس میں ساماجک سیاسی اور معاشرتی مسائل پر غور و تفصیل کی جاتی ہے اور ان کا حل نکالا جاتا ہے جوکہ مہاراشٹر کے لوگوں کے لیے اہم ہوتے ہیں ان کے یہاں میگزین ایک ایسا پلیٹفارم ہے جوکہ لوکپریہ وچاروں اردو ساہیتہ اور ساماجک تبدیلیوں کو اجاگر کرنے میں مدد کرتی ہے مہاراشٹرا کے مسلمانوں کے لیے ایک آواز ہے جو ان کے مسائل اور مدعے کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد کرتی ہے اور بہت حد تک ان کو سمجھتی بھی ہے